मैं सारे तरह के व्यंजन बना सकती हूँ लेकिन उनमें से मुझे कुछ व्यंजन मतलब जैसे मतलब मैगी हो गया ओ मुझे बनाने में बहुत अच्छी लगती है जैसे मीठे की कुछ पदार्थ हो गया ओ मुझे बनाने में बहुत अच्छी लगती है जैसे मतलब बाहर की खाना जो घर में बना कर खाने में मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे चाय बनाने भी बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है मतलब चाउमीन चाउमीन इस एक ऐसी है जी की जहाँ हम अगर सब्ज़ियाँ उसमें पकाए मतलब डालें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देन उसमें हम टमाटर की जो सॉस होती है ओ सब प्रकार की सस जो वो हम उस सब्ज़ी पर डालें तो वो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और ओ मुझे ओ मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ भी और इसलिए मेरे परिवार में अगर किसी को चाउमीन खाना होता है तो ओ सब मेरे पास आते है और मुझे बताते है कि ये मुझे खाना है तो मैं उनके लिए चाउमीन बनाती हूँ